नोंथाङा धोरोम सिबिनायनि सोमोन्दै मा सानो गुसुङै खिन्थानो हागोन नामा धोरोम धोरोम सिबिनायनि सोमोन्दै आं सानोदि धोरोमा मोनसे मानसिनि मानसिनाव अन्नाय अनलायनाय गियान बेखौ जोंनो दानानै होयो जे जायगायाव जों इसोरखौ सिबिगोन बे जायगायाव जायगा ओन्सोलाबो सान्ति जागोन अनलायनाय फैगोन आरो दिनै सान्तिबो फैगोन इसोरखौ जेब्लाबो जोङो धोरोमनि नितिजों जों खुलुम लांबाय थागोन थायोब्ला जों बाहाय इसोरनि अन्नायखौ मोनगोन आरो जोङो गोसोनि सान्नायाबो जेब्लाबो जाफुंगोन दा बेनि थाखायनो जोङो धोरोम नितिजों इसोरखौ सिबिनांगौ खुलुमनांगौ मान होनांगौ मान बावनांगौ बे मान बावनायजोंसो जोंनि नखर देहा जिबन सोलेर आत्मा आरो दिनै हादर हादरसाफोरा अराय सान्ति थागोन दा इसोरनि अन्नाय साया जोंसो जोङो अराय सान्ति जायो दा बेनि थाखायनो जोङो धोरोम निति खान्थि बिथि लानानै जों इसोर खुलुमनाया जों गोनांथार दा धोरोमनि गेजेराव जोंनि गासिबो दुलाराय भारत हादराव गोबां रोखोमनि धोरोमफोर दं जेरै हिन्दु मुस्लिम सिख जैन बिदिनो बर'नि गेजेरावबो बाथौ धोरोम आरो दिनै सोरजिगिरि आरो ब्रम्ह ब्रह्म बाथौ ब्रह्म गोबां धोरोमनि नितिफोर दं दा बे नितिखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खुलुमो सिबियो आरो नखर देहा जिबन सोलेर आत्माफोरखौ जोङो सान्ति लाखियो दा बिदिनो जोङो इसोरखौ सिबियै सिबियै सिबियै सिबिनानै जोङो जोङो सान्ति मोनो आरो जों बे सिबिनाय नितिजोंनो गोसोनि साननायखौबो जाफुंसार होनो हायो दा बे धोरोम निति खान्थि गैयाबानो इसोरा अनाबानो धोरोम निति खान्थि गैया लासे जोङो थायोबानो जोङो जुनारनि समान बायदि सोदोमस्रि गैयै बायदि जोङो मुलुगाव सोदोमस्रि गैयै महरावनो जोङो थानांगौ जायो बे धोरोमा जोंखौ लाबोयो स्राङाव धोरोमनि जोंथि जोंमा साननि फहरजोंनो अराय सान्ति जायो जों धोरोमजों थांगोन जेब्ला धोरोमनि सैथो लामाजों जोङो जेब्ला आगान सुरलाङोब्ला जोङो सान्थि मोनगोन गोसोनि सान्नायाबो जोंना अराय जाफुंसार जागोन